हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति अन्य देशों से संस्कृतियों से ऐसे भिन्न है जे जो हमारे देश में सभी औरतें साड़ी वग़ैरह सूट में रहती हैं शालीन तरीक़े से रहती हैं बाहर निकलो बाहर शहर अपने शहर से बाहर निकलो तो वहाँ सभी जींस टॉप और छोटे छोटे कपड़ों में बाहर निकलती हैं हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए जिससे कोई ग़लत काम ना हो सके हमारे शहर में हमारे मध्य प्रदेश में साड़ी और सूट को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिससे हमारी परंपराएं बनी रहें आज कल बहुत सारे लोग इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति को बिल्कुल ही निकालते दिमाग़ से निकालते जा रहे हैं इसी लिए हमें अपनी परंपराओं को ना भूल कर अपनी संस्कृति को ही अपनाना चाहिए और साड़ी सूट ही सब से अच्छा शालीन परिधान है जिसको हमें पहनना चाहिए